जेह्ड़ी साढ़ी रियासी डिस्टिक ऐ उत्थै न ज्यादा इनीशियेटिव लैने चाहिदे जेह्ड़ी मुनसिप्ल्टी कमेटी सफाई लेइयै जियां इंदौर ऐ उसी पूरे हिंदोस्तान च सारे कोला ज्यादा कलीनैस्ट सिटी आखदे उत्थै लोक पता केह् करदे उत्थैं अट्ठ तरीके दे डस्टबीन होंदे ता कि जेह्ड़ा कूड़ा ऐ ओह् अलग अलग रे इत्थैं साढ़े केह् होंदा जेह्ड़े साढ़े घर दी जनानियां होंदियां ओह् इक्को उ'नेंगी पता नी ओह बनाए दा होंदा लफाफा प्लास्टिक दा ओहदे बिच्च सारा प्लास्टिक ते पाए दा होंदे सारे लफाफे इक लफाफे च बड्डे पाए दा होंदा ओह् इ'यां पलुशन फलांदियां रौंह्दियां इक लफाफा बड्डे लफाफे च एह् चीज जेह्ड़ी ऐ ना गलत ऐ इ'यां नी करना चाहिदा हून जियां अस इ'यां करन एह् नी करना चाहिदा एह्दे कन्नै ज्यादा जेह्ड़ी गंदगी ओह् फैलदी जेह्ड़ा प्लास्टिक शास्टिक ऐ उसी अलग करना ज्यादा मुश्कल होई जंदा हून अस जियां गल्ल करी सकने आं साढ़ी जेह्ड़ी रियासी डिस्टिक ऐ उत्थै मतलब बाकी जगह् दे कंपरैजन ज्यादा साफ सुथरी जगह् ऐ हून जियां साढ़े इत्थै लीकियम थ्होऐ दा हून जेह्ड़ी लीकियम दी इनें केह् करनी खुदाई शुदाई करनी ते उसी किन्ना पानी चाहिदा होंदा जेह्ड़ा चनाव ऐ ओह्दा पलुशन होई जाना उत्थै पलुशन ते पलुशन च जेह्ड़े पालयुटैंट होंदे ओह् पेई जाने उत्थैं ओह्दी बजह कन्नै ज्यादा कोला ज्यादा ओह् होई जाना पानी दी किल्लत होई जानी असेंगी पता ऐ बाटर पलुशन बधदा जाना एह् कोई चंगा असेंगी आपें इन्नीशियेटिव लैना चाहिदा लोकें गी थोह्ड़ा जागरुक करना चाहिदा कि सरऊंडिगं च हाइजीन इन्नी जरूरत ऐ ते लोकें गी केह् केह् करना चाहिदा एह्दे आस्तै डिस्टिक गी अपने डिस्टिक गी अस सारें कोला ज्यादा साफ करना चाहिदा मुन्सीपलटी पार्टी बी कम्म करदी पर फ्ही ओह् गल्ल आई जंदी ना अस अपना घर साफ करदे होई दुए दे घर ई कूड़ा सुट्टी ओड़दे ते दुए दे घर दबारा इ'यां लड़ाई बी बनदी ते कन्नै जेह्ड़ा सरऊंडिगं ऐ साढ़ी ओह् बी ज्यादा कोला ज्यादा गंद होई जंदा असेंगी ना अपना घर साफ करना ना सरऊंडिगं साफ करना पूरा देस साफ करने आस्तै सोचना चाहिदा जेह्ड़ा साढ़ा प्राईम मिनीस्टर मोदी ऐ ओह् बी किन्ना कम्म करदा पिच्छै स्वच्छता जोजना लाई दी ही गली गली लोक बी झाड़ू मारा दे छड़ा दो दिन दा नी रक्खना पूरे साल पूरे जिन्ने धोड़ी अस इत्थै रौऐ दा आं अपने रियासी डिस्टिक असें उसी स्वच्छ बनाना ते ओह्दे उप्पर कम्म करना सिर्फ अपने आप गी नी अपने जेह्डे निक्के निक्के बच्चे न पीढ़ी गी सारें सनाना गली गली च डस्टबीन बी लाने ते एह्दे कन्ने लोकें गी थोह्ड़ा हाईजीन दा बी पता लग्गै नेईं ते इ'यां अस किश बी कम्म करगे जां ओह् ते गंद पाइयै जाना ओह् चीज गल्त ऐ